स्वेटर बुननाइ जेना हमरा बहुत पसन्द अछि आओर स्वेटर हम हरेक प्रकारके जेना फूल भेलै हाफ भेलै सब प्रकारके हम बीन लैत छी कुरूसके काम कुरूसो पर हमरा स्वेटर बीनऽ अबैया कुरूसो चला कऽ हम कुरूसोसँ हम बहुत रङ्गके चीज हम बना सकैत छी आओर बनऽबै छी हम आओर सिलाइ छै तऽ सिलाइके बारेमे जेना सिलाइमे हर तरहके कपड़ा हम सीबऽ अबैया हमरा जेना ब्लाउज भेलै पेटीकोट फ्रॉक शूट सलवार सब चीज लेकिन सबसँ बढ़िआँ हमरा लगैया जेना लहँगा चोली सिअमे हमरा जादा इंट्रेस्टेड रहैत छी हम लहँगा चोली सिअमे हमरा नीक लगैया लहँगा चोली सिबऽमे आओर बहुत नीक मतलब कि चाहैत छी हम ट्रेनिंगो दै छी लोककेँ सीखेबो करैत छी आओर रहलै अनोखा तकनीक छै तऽ ओहिके लेल हमरा जेना एगो एप्लिक सेहो अबैया एप्लिक या रेशमसँ जे लोक काम करैया सेहो अबैया तऽ जेना एप्लिक हमरा आओर पसन्दीदा चीज अछि तऽ हम चाहैत छी जे ओहि सब क्षेत्रमे जेना एप्लीकेके क्षेत्रमे लोक तेजीसँ ओकर मतलब सीखऽके लोक ओहिके प्रति जागरूक होय आओर घरेसँ समान लोक जेना बनाबै घरसँ कुटीर उद्योग जे कहैत छै तऽ घरसँ समान बनाबी आ लोककेँ बीचमे जाइ लोक सब ओकरा लाइक करै लोक सब लेथिन तऽ लोकसब सीखथिन रङ्ग विरङ्गके चीज अबैत छै एप्लिकमे अहाँकेँ बहुत रङ्गके चीज छै जे अहाँ बना सकैत छी एप्लिकमे आओर बहुत नीक लगैत रहैत छै ई सब छै जे हमरा अपन मिथिलाके सब बहुत नीक काम छै बेडशीट बनाउ अहाँकेँ टेबुल क्लॉथ बनाउ अहाँकेँ पर्दा बनाउ ई सब छै एप्लिकमे सब साड़ी बनाउ रङ्ग विरङ्गके डिजाइन डिजाइनके एप्लिक से अहाँ साड़ियो बना सकैत छी बहुत सुन्दर सुन्दर साड़ी बनैत छै एप्लिकसँ आओर देखू देखहोमे बहुत सुन्दर लगैत छै पहिरब तऽ नीक लागत कोनो भी कपड़ा पर अहाँ बना सकैत छी तऽ ई सब छै जे ई सब करऽमे हमरा जादा इंटरेस्ट अछि हम चाहैत छी जे ई सब तेजी रफ्तारसँ बढ़ै जेकरा लोक सब सीखऽके सब सीखै